हाँ प्रौद्योगिकी ने कला उद्योग और कलाकारों की बहुत सारी मदद की है इसमें पहुंच में वृद्धि हुई है वैश्विक स्तर पर छवियों प्रदर्शनों शब्दों और विचारों को साँझा करना इतना आसान कभी नहीं रहा किसी भी चीज़ से अधिक इसमें कलाकारों के काम करने के तरीके को बदल दिया है वीडियो सॉफ्टवेयर और डिजिटल रंग जैसी तकनीकें पेंट ब्रस और चारकोल के पारंपरिक उपकरणों से बहुत अलग है प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद हमें इतना ज्ञान और बहुत सारी तक नई तकनीकें प्रदान कर की जाती हैं ग्राफ़िक डिजाइन कंपूटर जनित पेंटिंग फोटोसॉप डिजिटल रूप में निर्मित संगीत हुई पुस्तकें थ्री डी पेंटिंग कुछ हैं इससे हमें प्रौद्योगी कलाकारों को मदद करती है